हम बात करब शिल्पकारी बढ़ईगिरि आओर माटिके बर्तन बनाबएके बारे आज पुराने समयमे कि होए रहै पुराने समयमे लोग जे जैसे इसबके अलग अलग बांँट देल गेल रहैय कि अहि वर्गके लोग ये काम करते ओ वर्गके लोग वो काम करते आब जे कि कहैछे बढ़ई छै वोलोग बढ़ईगिरि करते जे माटिकके बर्तन बनाए छै ओसब माटिके बर्तन बनेतै पहले लोग इसबके बाँट देल रहैए लेकिन अभिके समयमे ऐसा नही छै आजके दौरमे नेटके थ्रू साराकुछ वायरल होइछे जेकरासँ लोग हर हर वर्गकेंँ लोग हरचीज सिखय चाहैछे यह बहुत अच्छी बात छै क्योंकि करोना जइसन कालमे एहन भेल रहए कि सबके नौकरी चलि गेल रहए लोग घरमे बैसल बैसल सोचए रहय कि की करब की करब नहि करब उस समयमे लोग बहुतकिछु सिखलय ऑनलाइनके थ्रू आओर घरसे अपना व्यवसाय शुरु करलै जेकर वजहसँ आज हरतबकाके लोग हरकिछु करि रहल छै केओ माटिके बर्तन बना रहल छै केओ शिल्पकारी करि रहल छै कोइ आर्ट एन्ड क्राफ्ट करि रहल छै कोइ ड्राइङ्ग करि रहल छै हरतरहकेँ लोग हरकुछ करैछे आओर बहुत अच्छा लगैछे देखिके कि अब इसब इनसब चीजके दो भागोंमे बाँटल नहि गेल छै कि वो जातिके लोग ओ करते वो जातिके लोग ओ करते वो जातिके लोग ओ करते आब सब जातिके लोग सामान्य हो गेल छै सब मिलके एकसाथ काम करैछे ई देखिके भी बहुत खुशी होइत छै आओर लोगोकेँ लोगोकेँ इ करना चाहिए कब केकर समय खराब हो जाए नहि हो जाए इसलिए हर इन्सानके हरचीज सिखके रखएके चाही कि कभी अगर समय परिस्थिति खराब भए गेल तऽ घरपर बैसल बैसल अहाँ इसब काम करि सकय छी अहाँके कतहुँ जाएके जरूरत नहि पड़त अहाँ अपन कम्पनी खोलि सकैत छी इसब बहुत अच्छा चीज छै सबके शिक्षा लेना चाहिए आओर नीचाँ आओर ऊँचा ये सबके देखना नही चाहिए इस तरहसे लोगोके देखना नही चाहिए सो शिल्पकारि माटिके बर्तन बढ़ईगिरी फिर अहाँकेँ आर्ट एन्ड क्राफ्ट भए गेल पेंटिङ्ग हो गेल चित्रकारी भए गेल इसब मे हरक्षेत्रमे रुचि बढ़ाकर हर क्षेत्रमे आगे बढ़ना चाहिए ताकि आ दोसर जे हमलोगके से इन्सपायर हैत वो सब भी आगे बढ़त ई सब देखिके बच्चों पर भी अच्छा शिक्षा जाएत तऽ ई सब बहुत अच्छा लागैत छै सबके करना चाहिए